میں نے نا ایک ایچ پی کا لیپ ٹاپ لیا تھا تو وہ مطلب اچھا لیپ ٹاپ ہے کافی لارج تو نہیں تھا میڈیم تھا نہ بالکل اسمال تھا بٹ لیکن لیپ ٹاپ سے ہے نا کافی چیزیں آسان ہو گئی ہیں کافی اچھا رہا لیپ ٹاپ سے ایکسپیرئنس وغیرہ ویڈیو کالنگ وغیرہ بھی ہو جاتی ہے ایزلی ویڈیو کانفرنس وغیرہ زوم میٹنگ ایپ سب ہو جاتا ہے اس پہ گھر سے بیٹھے بیٹھے باقی ورک فرام ہوم بھی ایزلی اسی پہ لیپ ٹاپ پہ ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت بڑھیا چیز ہے لیپ ٹاپ اور باقی آفس لے جاؤ وہاں پہ بھی کام کرو اور ایچ پی کمپنی کا جو ہوتا ہے نا لیپ ٹاپ وہ زیادہ اچھا ہے بہ نسبت دوسرے کے باقی تو ہیں اور بھی ہوں گے اچھے لیکن ایچ پی کا جو ہے سب سے بیسٹ لگا ہے